नमस्ते मैम हाँ मैम बताइए हाँ मेरे पास तो दो तीन चार कार हैं एक दो बाइक हैं हाँ बोलिए क्या कहना चाहती हैं आप मेरे पास यही मारुति मार्सल जीप ट्रॅकटर किस पर बैठना चाहती हैं आप तो चलिए कितने बजे से कितने बजे तक घूमना चाहेंगी मतलब मैं ड्राइवर को भेजू या मैं अपने आप आऊँ गाड़ी चलाने के क्या कहना चाहती हैं तो कितने बजे आऊँ आप बतायेंगी टाइमिंग तो सफर करेंगी तो मतलब कहीं रास्ते में रुकेंगी भी तो की सिर्फ जाना हीं रहेगा आपको हाँ तो वही प्रयागराज में होटल है बनारस में भी होटल है तो आप पहले कहाँ जायेंगी बनारस जायेंगी या लखनऊ जायेंगी तो मैम क्या आपके पास बच्चे वच्चे हैं की आप अकेले जायेंगी मतलब व्यवस्था करनी पड़ेगी न मुझे अच्छे तो देखिए क्या बोलते हैं आप बनारस जाने का दो हजार रख लीजिए तो आप बता दीजिए कि मैं कब तक आ जाऊँ उसी टाइम पर मैं आ जाऊँगी आधे घंटे पहले बतायेंगी फोन कर दीजिएगा न तो मैं तैयार होकर आ जाऊँगी और क्या तो आप जायेंगी बनारस जायेंगी तो आपको तो शाम तो हो ही जायेगी आज सात आठ बजे जायेंगी फिर भी आपको छः सात बज जाएगा क्योंकि रुकेंगी होटल में पता नहीं कितना टाइम लगेगा आपको कितना टाइम नहीं लगेगा आपके रुकने के हिसाब से है ना अगर आप ज्यादा रुकेंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा अगर थोड़ा रुकेंगी जैसे आधी एक घंटा होटल में रुकेंगी तो ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अच्छा आप आपके कहने का मतलब है आप तीन चार दिन कहीं सफर करना चाहती है है ना तो चलिए ठीक है तो आप कि तैयार हो जाइए आर नौ बजे आपके घर कार ले के आ जाती हूँ ठीक है न चलिए ठीक है तब मैं टाइम से आ जाऊ वही नौ बजे तक आ जाऊँगी आप तैयार हो जाइएगा ठीक है चलिए ठीक है मैं वही जो आजमगढ़ का रोड गया है न छठीयाँ उसी वाले रोड पर रुकूँगी ठीक है मैम ठीक है नमस्ते मैम